ہاں ہلو ہاں ہم شگوفہ پروین بول رہے ہیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں اچھا رکیے ہم سوچ کے بتاتے ہیں کیوںکہ اور بھی مطلب گراہک کا دودھ ہے نا اس لیے ہم نہیں بتا سکتے اتنا جلدی سوچ کے بتا رہے ہیں آپ لائن پہ ہی رہیے ہوں شام میں چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو شام میں چاہیے اوکے تب دس بجے ٹھیک ہے آپ کا ڈن ہو گیا آپ کو دس لیٹر مل جائے گا تو دام تو آپ کو پتا ہی ہوگا تو ہم کیا بتائیں آپ کو پتا ہی ہے کہ ہر جگہ مطلب ایک لیٹر کا پر لیٹر پچاس پڑتا ہے تو آپ کو ہم سینتالیس لگا دیں گے مطلب ایک لیٹر کے تین روپیہ تو کم کر دیا آپ کو تو پھر ہم کو بھی بچے تھوڑا تب نا ہم آپ کو دیں گے وہ بھی آپ اتنا جلدی میں بول رہے ہیں کہ ہم کو پہنچائیے تو پھر دقت ہو رہا ہے نا پینتالیس اچھا بتاتے ہیں پینتالیس ہوں ٹھیک ہے پینتالیس آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے دس لیٹر وہ بھی آپ اتنا مطلب ضد کر رہے ہیں تو ہم دے رہے ہیں کیوںکہ پینتالیس سے ہم کو اتنا بچے گا نہیں نا تو آپ دس لیٹر آپ ایک جگہ لے رہے ہیں اس لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ مطلب کسی کو کل بھجوا دیجیے گا لینے کے لیے شام میں میرے یہاں پتا نہیں اب دیکھتے ہیں اگر ہو جائے گا تو ہم آپ کو بھجوا دیں گے اگر نہیں میرے پاس ورکر رہا تو پھر ہم مشکل ہو جائے گا نا تو ہم ویسا آپ کو فون کر دیں گے کہ آپ اپنا مطلب دودھ لے جائیے

اچھا ٹھیک ہے ٹھیک